हाणे अञां मां नयां हेडफ़ोन्स वठी आयुमि जंहिं दुकान तां मां वरिता उतां जे सेल्समैन चयाईं जाम सुठा आहिनि जाम ट्रेंड में आहिनि त इहे हेडफ़ोन्स मां वठी त आयुमि जॾहिं बि मां यूज़ थो करियां जल्दी जाम गरम था थी वञनि आवाज़ बि इनजी एॾी सुठी क्वालिटी जो कोन्हे ऐं चार्जिंग करण में बि जाम टाईम था लॻाइनि त इन हेडफ़ोन मां मां जाम तंग आहियां ऐं मां कॾहिं बि कंहिंखे बि न चवंदुमि की इहे हेडफ़ोन्स वठनि